हलो जय झूलेलाल जी जी हा पपीतो अंब सूफ़ नार नारंगियूं सभु मिलंदव पपीतो पपीतो आंटी चालीह रुपए किलो अवथ अंब अंब नयों नयों सीजन चालू थियो आहे इन करे थोरा महांगा आहिनि हीअ सौ रुपए किलो तव्हांखे मिलंदा इन महिल केला पंजाह रुपए दर्जन अथव संतरा मिलंदव तव्हांखे संतरा मिलंदव तव्हांखे सठ रुपए दर्जन सठ रुपए किलो हा कारा कारा वारा कारा जी हा हा हा सम्झी वियमि सम्झी वियमि जी जी मिली वेंदव सूफ़ ॿ क्वालिटी जा आहिनि सूफ़ सूफ़ आंटी ॿ टे व वैराइटी आहिनि मिठोली बि आहे मीडियम बि आहे सुठी वारी बि आहे टे वैराइटी आहिनि जेकि तव्हांखे खपे तीअं मिली वेंदव

हा हा प्रीमियम क्वालिटी मिली वेंदा हूअ बि

हा हा हूअ बि आहिनि हा ठाहे रखंदसि हूअ ब

हूं त बास्केट न तव्हांखे बास्केट ठहाराए ॾियूं वॾो हीअ सभु मिलाए करे बास्केट ठहराए ॾियूं न न थी वेंदो न बास्केट थी वेंदो न जी हूं हूं

केला केला त तव्हांखे ॿुधाया न पंजाह रुपए दर्जन तव्हांखे पवंदा केला जी जी ठीकु आहे मां नोट कयां थो ॿियो ॿुधायो ॻाढ़ा वारा हा मिली वेंदव ही बि घणा किलो हिक किलो कयां

अनार सुठा आहिनि न न सुठा क्वालिटी में मोकिलमाव हिकदमि फ़्रेश हा मिली वेंदव मिली वेंदव मिली वेंदव

जी जी जी जी जी

त पूरो पू पूरो सभु इहो जेको स फ़ल आहे हिक बास्केट तव्हांखे मिलाए करे ॾई रखांव ठाहे करे बास्केट जो हैंपर ठाहे करे तव्हांखे सॼो बास्केट फ़लनि जो इहो स सॼी बास्केट लगभॻि जेको आहे तव्हांखे म पैकिंग कराए करे तव्हांखे यारहें सै पई वेंदी इहा बास्केट पूरी हीअ ठाहे करे हा सभु फ़ल सुठा क्वालिटी जा फ़ल अथव इनमें

त तव्हां वठण ईंदव की तव्हांजे घर इहो मोकिलियाव होम डिलिवरी करायों ईंअ इअ जी जी जी जी जी हलो जॾहिं तव्हां जॾहिं तव्हां अचो मूंखे फ़ोन कॼो मां तव्हांखे मिलदोमाव दुकान ते ठीकु आहे

जी जी हा ठीकु आहे तव्हां शाम जो अचो पोइ पाण छांटे करे छांटे ॾियो त उनी सुठो ठाहे करे ॾई छॾदोमाव तव्हांखे पोइ ठीकु आहे जय झूलेलाल आंटी जी जी जी जी आंटी जय झूलेलाल आंटी